आतां कोंकणी म्हणटा ती घराची पुरती उरूंक ना कोंकणी आतां कितें जालां न्हय आतां कोंकणी नाटकां येता आनी कोंकणी साहित्यीक बरोवपी बी आमचे खूब जाण आसा सांगपाचें म्हणल्यार नागेश करमली रवीन्द्र केळेकार उल्हास बुयांव हेमा नायक पुडलीक नायक बाकीबाब बोरकार अशे खुबशे जाण आसात आतां कोंकणींत गोंया विद्यापिठांत मास्टरकी सुद्दां हें जाल्या आनी पयलीं पासून गोंयांत तियात्र हे पयले स्टार्टींग जाल्ले तेन्ना मराठी नाटकां म्हण तूं तीं महाराष्ट्रांत आसतालीं चडशीं आनी आमचीं नाटक म्हणल्यार दशावतारी बी अशीं मागीर मागीर आमच्या हातून शिवाजीचीं बी आयल्यां नाटकां शिवाजीचीं बी अशीं इतिहासीक नाटकां जाल्यांत पयलीं पूण तियात्र हे पयलें तियात्र पयले आनी आमच्या गोंयांत गोवा म्हणल्यार तुका म्युझीकल हें चडशें आमच्या गोंयांत म्युझीक अशें हें करपी खूब जाण आसा सादारण म्हणल्यार आतां हें पयलीं पिक्चरां बी येतालीं न्हय ओल्ड पिक्चरां आवारा पिक्चर आनी खंयचें अशें तातूंत आमचे गोंयचे म्युझीक ग्रूप बॉम्बे वताले आनी ताका ते म्युझीक दिताले आनी चाल सुद्दां ते करताले हांकां येनाशिल्लें पयलीं आमी शंकर जयकिशन म्हणटा कलयाणी आनंदजी म्हणटा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल म्हणटा न्हय चाल सुद्दां दिवपाक थोड्यांक येनाशिल्लीं आवारांत बी कितें आसा चडशे अशे इन्स्ट्रुमेण्ट बी अशे पियानो म्हूण तूं गिटार आनी ते ट्रम्पेट बी आसता न्हय ती इंग्लीश वॅपन्स म्युझिकाची आसा न्हय तांकां येनाशिल्लें वाजोवपाक तांकां ते तबलें म्हूण तूं आनी तसलें कितें फ्ल्यूट बी गोंयचें कितें तांकां हें जाय जाल्यार तांकां ते थंय बॉम्बे वताले तेंच तें शंकर जयकिशनाक आनी रॉड्रिक्स म्हणून हांवें कोणाचें नांव आयकलां तो चाली बी लायतालो आनी बऱ्यो चाली लायताले आवारा चारसो वीसांत चडशे आमचे गोंयचे म्युझीक डायरॅक्टर आसा चडशे पूण नांवां तांचीं येतालीं येतालीं नांवां पूण म्युझीक डायरॅक्टर कोण म्हणल्यार शंकर जयकिशन मागीर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल सुद्दां गोंयचे एसिस्टंट आशिल्ले दोग जाण तशेच आर डी वर्मन हांकां सुद्दां गोंयचे आशिल्ले ते चाली सुद्दां दिताले इवन म्युझीक तांचें आसतालें तांचें नांव बारीक येतालें पयलीं आमचें एडिटींग सुद्दां खूब जाणांचें अशें पळयलां की आमचो असो देसाय म्हणून आनी कोण म्हूण तूं गोंयचे खूब जाण आसताले एडिटींग करपाक आनी एडिटींग म्हणल्यार पिक्चराचे मॅन हें मॅन फातर कसो आसता न्हय तशें एडिटींग हें चड पिक्चर शुटींग सगळें काडलें कांय ना एडिटींगाचेर आसता पिक्चराचें तें इम्पोर्टंट तें आमचे गोंयचे खूब जाण वयकूंट देसाय आनी कोण म्हजे फ्रेंडाचोच एक बापूय सुद्दां आसलो ताचें नांव येना म्हाका आतां एडिटींग बी करताले आनी स्टुडियो सुद्दां पयलीं बॉम्बे आमचे गोंयकार आशिल्ले हें करपाक राज कपूराचें चडशे आमचें गोंयचें म्युझीक आसतालें तो चडशें हें वाजयतालो न्हय तो हातींत घेवन चडशे आमचे गोंयचे आसताले म्युझीक डायरॅक्टर आतां म्हूण तूं आसा कोंकणी पिक्चरां बी येतात बरीं नाटकांय बी आतां कोंकणींत जाल्यां न्हय नाटकां कोंकणी कला अकादमींत कॉम्पटीशन बी आसता नाटकांचें कोंकणी भाशा आमची आसा तर आमकांय तें इझी पडटा कोंकणी नाटकां करपाक कोंकणी नाटकां आतां बरीं खुबशीं पयलीं पेक्षा चड आतां कोंकणी नाटकां जातात चड कोंकणी नाटकां जातात मराठींत तरी नाटकां कितें आसता तीं व्हडलीं आसता न्हय दोन वरांची तीन वरांची बी नाटकां आमच्या लोकांक बऱ्याक पडटा कोंकणी नाटकां जाता ह्या दिसांनी हांवें बी हालीं पळयलां आमचेय बी अशे कोण शेजारी बिजारी नाटकां करता ते बायलांय बी आतां खूब फुडें सरल्यांत नाटकांत थोडीं नाटकांनी बायलां तीं बायलांच सगळीं नाटकां करतात तातूंत दादले बी कोण ना दादलेच बायलांक सपोर्ट करतात बायलांच बी करतात चडशीं नाटकां आनी बरीं जातात तांचीं नाटकां